असांजे कटनी जिले में जेको आहे त असांजे जागृति पार्क ॾाढो सुठो आहे उते खेॾण जे लाइ ॿारनि जे लाइ वॾनि जे घुमण जे लाइ बि ॾाढी सुठी सुविधा थियल आहे बगीचा हुते ठहियल आहिनि झूला वग़ैरह ठहियल आहिनि ॿारनि जे लाइ ऐं असांजे कटनीअ में जेको आहे कटाई घाट जेको आहे सुलभ कॉम्प्लेक्स बि ठहियल आहे उते बि ॿारनि जे लाइ खेॾण जे लाइ ट्रेनियूं वग़ैरह आहिनि तालाब आहे ॾाढो सुठो घुमण लाइक़ु आहे ऐं असांजे कटनी जिले में जेको आहे त रूपनाथ मंदर में जेका विशेष आहे त शंकर भॻवान जो मंदरु आहे ऐं उते ॾाढो सुठे नमूने सां घुमण लाइ नदी वग़ैरह आहे तालाब आहे ऐं उते ॾाढे सुठे नमूने पर्यटक विज़ा ते घुमी सघंदा आहिनि ऐं असांजे कटनी में विजय राघव जेको आहे ओॾांहं बि असांजी शारदा माता जो मंदरु आहे ओॾांहं बि पर्यटक जेके आहिनि त वञी करे घुमी ईंदा आहिनि पर्यटकनि जे लाइ हिते घुमण जे लाइ कटनीअ जे लाइ जेके जेके आहिनि टीह टे चारि जॻहियूं आहिनि उहो ॾाढे सुठे नमूने आहिनि ऐं ॾाढे सुठे नमूने माण्हू घुमी सघंदो आहे इन करे असांजे कटनी जिले जे जेके इहे चारि पंज जॻहि आहिनि उल्लेखनीय जेके आहिनि उहे ॾाढी मशहूर आहिनि